हमरा सभकेमे जैसे कि छठ पूजाके बाद होइ छै सामा चकेबाके अथि होइ छै जैसे हरेक घरमे सभ घरमे जकर जकर बहीन सभ रहै छै तऽ उसभ सामा चकेबा कीनके लबै छै ओकर बाद ओहिसँ सभ रातिके राति अइसे सभ मतलब खेतमे रखै छै चरैके लेल जे जेतै खाना खाय तऽ खाना खाय डेली मतलब चारि पाँच दिन तक मतलब रोज गीत गैलक आओर अइसे राति राति गीत गैलक आओर फिर एक घण्टा ओकरा चरैके लेल मतलब कि खाना वाना भोजन करैके लेल खेतमे रख्खल जाइ छै जहाँ घास उस रहै छै तऽ वहाँ डलिआमे सजाके अच्छासँ दीया उआ जलाके वहाँ खेतमे रख्खल जाइ छै ओकरा बाद ओ सभ अपन भायके लेल उसभ होइ छै तऽ भायके लेल फिर गीत गैलक सभ चारि गो पाँच गो सभ एक जगह मिलके जैसे कि घरमे अगल बगलके हो गेलै चाचा उचाके लड़की हो गेलै तऽ उ सभ मतलब सभ एक साथ चारि गो पाँच गो सामो करके चारि पाँच दिन तक गीत गबै छै ओकरा बाद अइसे लास्ट दिन होइ छै शायद पूर्णिमा की कोइ एसन दिन अबै छै जाहि दिन भऽसै छै पूर्णिमा तऽ उ दिन होइ छै जे हम सभ डोली बनबै छियै डोलीमे हुनका रखके आओर फिर बहीन सभ अइसे मुरही आरो अथि मुरही हो गेलै मिश्री हो गेलै लड्डू हो गेलै ई सभ चीज रखके दै छै भायके खाइ लागि खोइँछामे फिर हम सभ जाइ छी भऽसाबै तऽ वहाँ फेर